लाइफांफोर गोबां रोखोमनि गायो लाइफांफोरखौ सिगुन साल गाम्बारि आरो गोबां रोखोमनिबो गायो बिदि गामिनि जोंहानि जे खाथियाव दङ बोफोरखौ जोङो गायो बिदिनो माबा बिदिनो गायनानै बा फसलफोरखौबो होयो फसलफोरखौ होनानै हानि सिङाव होनानै मा माबा बिफांखौ होयो बिफांखौ होनानै बेनिफ्रा हा बा हाबो हा फसल होनानानै बिदि मिक्स होनानै होयो बेनिफ्राय फुङावबो दै होयो फुङाव दै होनानानै आरो मनाबिलि समावबो होयो जोमोरो दैखौ होनानै बिदिनो बिफांफोरखो गायनानै माबा गेदेर खालामो फसलफोरखौ फसलखोफोरखौ जोङो गाय गायनाया बिदिनो जोङो दाना मोसौजों हालौनानै फसलफोरखौ होनानै बिदिनो जोंनि जा फसल माबा लाइ लाफा बिदिफोरखौ माबा जेंना होयो बिदिनो होनानै जोंनि आबाद बे आबादफोरखौ मावो फसलखौ माबा मा होनो मोसौनि खिबो होयो खिनानै जोंनि फसल बिखौबो होयो जोंनि बिथिं मायफोरखौ हाल मावनानै दै होनानै माबा फसलफोरखौ होनानै बिदिनो मायफोरखौ गायो बिदिनो बिफांफोरखौ गायनायाथ' गोबां रोखोमनिबो गायो बिनिफ्राय बारा माबा माबा मा बुङो सिगुन बिफांखौ गायो बे दिसटेन्स बानायनानै फसलफोरखौ लाइ लाफा सिखा बालें गासैखौबो मावो मावनानानै जोङो